जोंहानि इसिंनि मोब्लिबजों ओह बाहाय जाग्रा आइजेंफोरानो जाहैबाय प्रिटस आरो ग्राइन्डार आरो वाटार बयलार इलेकट्रिकेटेल अह गोदो समाव जेब्ला बेफोर आइजेंफोरा गैयामोन अब्ला जोंनि आइ आफामोना ओम मेनुवेलि दै फुदुंनो थाखाय ओह दोबसि आरो बन बनखौनो इउस खालामनानै फुदुंदोंमोन आरो सिगांनि दिनाव जेब्ला जोंनि न'खराव प्रिटसफोर गैयामोन जोङो गोबाव समनि थाखाय जोङो जाग्रा मुवाफोरखौ दोन्नो हायामोन दायो प्रिटस फैनायलाय प्रिस एपर्ट खालामनो हानायलाय दायो जोङो ओह जोंनि जाग्रा मुवाफोरखौ गोबाव समहालागै दोन्नो हायो आरो आगोलनि समजों कमपेर खालामोब्ला जोंफोरो ओह जानाय मुवाफोरखौ थाबैनो ओह गरम बोथोर समाव थाबैनो जानानै जोङो फोजोबनांगौ जायोमोन ओह जोङो स्टर खालामनो हायामोन दायो प्रिस थानायलाय जोङो बेफोरबादि ओह सेवि सेवग्रा पुड आइटेमस फोरखौ जोङो प्रिसआव स्टर खालामनानै जोङो गोबाव दिननि थाखाय दोन्नो हायो ओह आरो जों ओम बे इलेकट्रिक केटल बेफोरखौ इउस खालामनानै जोङो दैफोर फुदुंनो हायो आगोलनि दिनावबा जोङो ओह बनजोंनो जोङो फुदुंनांगौ जायोमोन साहाफोर फुदुंनोब्ला स' बेफोरखौ नाइयोब्ला जोङो गोबां टाइम सेबिं आरो ओह इजि जादों जोंनिया नाथाय ओह जोङो टाइम सेबिंजों लोगोसे जोंना माने ओह ओह डिमेरिटबो दं जाय सापस ओह प्रिटस फोराव जोङो गोबाव सम दोन्नानै जायो प्रेस पुदसफोरखौ जोङो मोनजाया गोबाव सम दोन्नानै जोङो ओह बेफोरखौसो मोनजायो बेखायनो एसे जोंनि ओह देहायाव लोरबांथिखौ नुनो मोनो आगोलनि समावब्ला जोङो प्रेस प्रेस बुस्थुफोर जानानै जोङो मानि गोगो देहा मोनदोंमोन स' बेफोरनो जोनि मेरिट एबा डिमेरिटआ ओह मेरिट हिसाबै जोङो गोबावनि गोबाव समनि थाखाय स्टर खालामनो हायो आरो डिमेरिटआनो जाहैबाय जोङो लं डेस गोबाव गोबाव समनि थाखाय दोन्नानै जोङो बुस्थुफोरखौ जायो जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि हेल्ट इसुसफोर जायो आरो ओह जों ओह इलेकट्रिरिक एलेकट्रनिक गेजेसफोरनि इउस खालामनायाव ओह डिमेरिटफोरानो जाहैबाय बेखौ जोङो मोजाङै बाहायनो रोङाबा ओह इलेकट्रिक सकफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव गोबां जिउ खहाबो जानायखौ नुनो मोनदों